हैलो नमस्ते बस ठीक तुस सनाओ हां कम्म हा में ते परसूं तुं'दे कोला ओह् मच्छियां लेइयै गेई ही ना ते ओह् बड़ियां गै तुसें मिगी लग्गा दा ओह् कोई परानियां पाई देई ओड़ियां ओह्दे च बड़ी गै स्मैल्ल आवा दी ही नेईं नेईं अगर एह् गल्ल ऐ अगर ताज़ियां होंदियां फ्ही तुसेंगी आखदे अग्गें बी तुं'दे कोला लैने आं एह् तुसें कोई परानी पाई देई ओड़ी एह्दे च इ'न्नी स्मैल्ल आ दी शुकर करो अजें असें पकाइयै बच्चें ई निं खलाई ओड़ी अगर खलाई ओड़दे बमार होई जाना हा उ'नें ते हास्पिटल जाना पौना केह् फायदा ओह्दा नेईं नेईं ओह् उद्धर लैंदे जेह्ड़ी तुसें दित्तियां ओह् उ'नेंगी इ'यां खराब हियां इक ते पैसे खर्चने उप्परा ते कोई खराब चीज़ लैनी कन्नै बच्चे बमार होई जाने एह्दा कोई फायदा नि ना होंदा तां ध्यान रक्खेओ अगली बार कोला चलो जेल्लै मिगी चाहिदी होग ते में तुसें ई सनाह्गी ते ध्यान रक्खेओ में बी अग्गें दा ध्यान रक्खगी शैल तुस देओ मिगी पाइयै अग्गें ते कदें कीता निं तुसें इ'यां तां में चलो गलती कन्नै पेई गेई होनियां जेह्ड़ियां पैह्लें दियां पेदियां होङन कुछ ते ओह् पाई ओड़ियां होन तुसें तां में सनान लग्गी तुसें ई ठीक ऐ ठीक ऐ ध्यान रक्खेओ ठीक ऐ फ्ही